हैलो हिन महीने में सेल्स अञा घटि थिया आहिनि हा तव्हां जेको टारगेट ॾिनो अथव न उहो टारगेट न पूरो कोन्ह थी सघियो आहे त हाणे कमीशन लाइ त मूंखे ग्राहक माण्हू ॻोल्हणा पवंदा नी माण्हू पोइ मां ग्राहक खे ॻोल्हियां ग्राहक जे लाइ कयांसि ग्राहक खे पकड़ियां की भाई हीअ फ़ोन सुठो आहे हीअ फ़ोन खण तूं हिन फ़ोन तां टारगेट मूंखे ॾिनो अथई हिन फ़ोन तां टारगेट मूंखे पूरो करणो आहे पर कस्टमर मां ॻोल्हायां थो पर कस्टमर मिली वञे त पोइ मां टारगेट फ़ोन खणी वठंदमि कस्टमर ॻोल्हे अचां रोज़ जो आई फ़ोन हितां जो आई फ़ोन त वेचा नी हिक अधि आई फ़ोन रोज़ जो कंवर्ट कंदो आहियां

अॻियां मां मां ग्राहक ॻोल्हियां की मिली वञनि की भाई हलो केरु ग्राहक ईअं जेके मां मुंहिंजो धंधे लाइ त सोचींदमि नी की मुंहिंजी कमाणीअ लाइ कमाई लाइ त कुझु त कंदमि नी पोइ कस्टमर मिली विया मूंखे त मां अॻियां सेलिंग पोइ मां मुंहिंजे रोजीअ लाइ त कंदमि नी रोजी जो कंमीशन जो धंधो आहे तव्हां मूंखे टारगेट ॾिनो अथव टारगेट त मूंखे घटि में घटि पूरो त करणो ई पवंदो पर ग्राहक मां ॻोल्हियां थो ग्राहक मिली वञे ग्राहक कीअं जेके आहे हियो फ़ोन खपे मूंखे हीअं फ़ोन में हीअं छा आहे माने त काई वांद हीअ टारगेट जीअं कंदे माना इयो मां करे छॾिदमि तीअं बंदि टारगेट के कस्टमर ॻोल्हिंदमि जे ग्राहक ॻोल्हिंदमि कस्टमर जो ग्राहक खे हिकु फ़ोन ॾींदम रोज़ जो हिकु ॾह फ़ोन हिक महिल सेलिंग थींदा मुंहिंजा पंज थींदा ईअं धीमे धीमे मां उअ सेलिंग कंदो रहंदमि

हा त जीअं बंदि हा त जीअं बंदि हीअं जल्दी मुंहिजों टारगेट पूरो करे सघंदममि हा हा भले जीअं बंदि जीअं मां टारगेट मुंहिंजो जल्दी पूरो कंदमि ऐं जीअं थींदो तीअं ग्राहक ॻोल्हिंदमि हा ओके साईं वांधदानी तीअं बंदि आहे जीअं मां माण्हुनि खे ॻोल्हिंदमि माण्हुनि खे फ़ोन ॾींदमि हा जी जी